दरभंगा जिलामे कृषिके जे छै से मेन मतलब प्रसिद्ध रोजगारके रूपमे अपना लेल जाइ छै एतऽ बहुत सारा किसान बन्धु सब रहै छथिन जेकर रोजगार पूरा तरह सऽ कृषि पर निर्धारित छै कृषिमे ओ सब जे छै नया नया तकनीक सबके इस्तेमाल करै छथिन नया नया सरकारके सुझाब सबके इस्तेमाल करै छथिन जाहि सऽ हुनका फायदो होइ छै हमर भारत देशमे बिहारके जे छै से कृषिके राज्यके रूपमे जानल जाइ छै जाहिमे दरभंगा जिला एहिमे सर्वोपरि मानल जाइ छै दरभंगा जिला आओर मखाना उद्योग सबमे दोसर उद्योग सबमे प्रसिद्ध छै मखान उद्योग बहुत बेताहत रूपमे एमहर आसपासमे करल जाइ छै एगो आओर उद्योग छै दूध उद्योग जेकि बहुत प्रसिद्ध रूपमे जानल जाइ छै जाहिसऽ बहुत लोक के रोजगार जुड़ल छै हमर जिला दरभंगामे दूधके जे छै से बहुत बड़का उद्योग सब लागल छै दरभंगा जिलाके दूधके उद दूधके